व्यायाम मतलब होता है शरीर को तंदुरुस्त रखना शरीर को किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी से बचाना व्यायाम हम सुबह चाहे शाम और दोपहर कभी भी कर सकते हैं सुबह में व्यायाम करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं सुबह में सूर्य की किरण के सामने एक चटाई लेकर और उस पर योगा आसान से बहुत से आसन होते हैं व्यायाम करने के वो सब व्यायाम करते हैं और करना चहिए सभी को व्यायाम व्यायाम शाम को भी करना चहिए और व्यायाम करने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए खाना खाने के तीन चार घंटे बाद पानी पीकर फिर व्यायाम करना चहिए और व्यायाम देखिए हमारे भारत में व्यायाम के इतिहास शुरू हुआ है और धीरे धीरे कई देश विदेश शहरों में व्यायाम का बोल बाला हो रहा है व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसमें मन लगता है हमें आलस्य नहीं आता है वयाम करने से हमारे अंदर कोई भी रोग विकार नहीं उत्पन्न होता है और व्यायाम करते हैं तो हमें कोई भी दवा अवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है व्य धन याम व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी चाहे रोग विकार नहीं उत्पन्न होते और व्यायाम करने से सूर्य के सामने व्यायाम करने से हमारे आँखों में रौशनी बनी रहती है और सूर्य का जो किरण होता है वो हमारे शरीर को और मजबूत बनाता है सुबह व्यायाम करने से हम अपने हड्डियों को मांसपेशियों को मस्तिष्क को और सुधार कर सकते हैं व्यायाम शाम को भी करना चाहिए और व्यायाम करने से तीन चार घंटे पहले खाना खा लें और व्यायाम करने के बाद तुरंत खाना और पानी नहीं पीना चहिए व्यायाम करना है तो हम सुबह पेड़ के छाँव में सूर्य की किरण पर कर सकते हैं उसमें कोई बात नहीं व्यायाम हम जहाँ चाहें तहाँ कर सकते हैं व्यायाम के कई नियम होते हैं मत्स्य आसन व्यायाम के बहुत से नियम होते हैं एक आसन होता है मत्स्य आसन होता है लम्बाई बढ़ाने में व्यायाम बहुत फायदेमंद है व्यायाम करने से हर चीज में स्फूर्ति बनी रहती है व्यायाम का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे शरीर की हमारे शरीर को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में व्यायाम करने से ऋषि मुनि और योगी ये सब लोग की उम्र की जो आयु होती है वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा जिससे हमें दवा नहीं लेना पड़ेगा और हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं व्यायाम से ये होता है कि हमारे जो शरीर में जो व्यायाम करते हैं हम तो व्यायाम करते तो हमारे शरीर में जो आलसीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे और हमारा शरीर तंदुरुस्त से काम करने लगता है हमारा मस्तिष्क में और और हमारा मस्तिष्क में अच्छे रूप से खून का संचार होता है और हमारे पूरी तरह शरीर में जब खून का संचार हुआ तभी हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा हमारे हाथ पैर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा व्यायाम करने से देखिए बहुत अच्छे फायदे हैं व्यायाम सबको करना चाहिए बड़े बच्चे व्यायाम पंद्रह साल से आप छोटे हैं पंद्रह साल से छोटे भी हों चाहे साठ कितने भी साल के व्यायाम करना चाहिए थोड़ा थोड़ा व्यायाम सबको करना चाहिए व्यायाम करेंगे तो आप लोग को ही फ़ायदा रहेगा व्यायाम अगर व्यायाम नहीं करेंगे हम लोग तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे जिससे हमारा शरीर आलसी हो जाएगा जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और हमें अनेक प्रकार की दवाइयों का सामना पड़ना दवाइयाँ खानी पड़ेगी और अनेक रोगों का सामना करना पड़े इसीलिए बेहतर यही है आप लोग व्यायाम करें और व्यायाम की और सबको प्रेरित करें कि आप लोग भी व्यायाम करें व्यायाम करने से बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें आपको हमने बताया है कि खून खून का सर्कुलेशन जो होता है बॉडी सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है मस्तिष्क भी फ़्रेश रहता है और हाथ पैर अच्छे से काम करते हैं और शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है रोग नहीं होगा तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हमें किसी भी काम करने में क्या होगा अच्छी मदद मिलेगी जैसे हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं काम करेंगे तो मन बढ़ेगा मन बढ़ेगा तो हमें योग करने का मन करे रोज कम कम से कम एक से आधा घंटा से एक घंटा कम से कम आप लोग को व्यायाम करना चाहिए अगर व्यायाम करेंगे तो शरीर में स्फूर्ति बनेगी जिसमें हम कोई भी काम करे के मन से करेंगे और किसी भी काम करने में मन लगेगा आप किसी भी एज का हों थोड़ा मोड़ा एज कम से कम पाँच साल से ऊपर के बच्चे योक अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं नहीं तो कम से कम दस साल से ऊपर के बच्चे काम व्यायाम कर सकते हैं व्यायाम में कई प्रकार होते हैं जितना व्यायाम करेंगे उतना ही हमको फायदा हेगा व्यायाम में कई प्रकार होते हैं अलग अलग व्यायाम होते हैं अलग अलग व्यायाम करने से अलग अलग फायदे होते हैं हम कोई भी व्यायाम कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं ठीक है धन्यवाद नमस्कार